جی ہاں مجھے بچپن سے ہی تاریخ پڑھنے میں بہت دلچسپی تھی ایک کہانی جس نے مجھ پر گہر اثر ڈالا ہو وہ ہے ٹیپو سلطان کی ان کی بہادری قربانی اور انگریزوں کے خلاف لڑائی نے مجھے بہت متاأثر کیا انہوں نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے سو سالہ زندگی سے بہتر ہے یہ جملہ آج بھی مجھے حوصلہ دیتا ہے